ओंखाम ओंख्रि संनायाव इसिबां सम लाया खमैब्लाबो से घण्टा इदि लायो ओमफ्राय माखासे ओंख्रिया दसेनो मोनो आरो माखासे ओंख्रिया गोबाव लायो जेरैहाय नारजि संनायाव अनला ओंख्रि संनायाव साम' सबाय इदि संनायाव गोबाव सम लायो ओमफ्राय माखासे ओंख्रिफोरखौ आं संनो रोङा बा सोरनिफ्रायबा सोलोंनांगौ जायोब्ला गोब्राब जायो माबेखौ सिगां होनांगौ माबेखौ उन होनांगौ बेफोरखौ सोलोंनायाव गोबाव सम लायो माखासे फोरखौ रोंजोबगौ ओमफ्राय माखासेफोरखौ रोंजोबा ओमफ्राय रोंनायफोरा थाब थाब जायो आरो ओमफ्राय रोङिया इसे गोबाव सम लायो